हल्लो हल्लो हा हा कि दर्जी जो नम्बर आहे इहो हम्म हा हा हा हा हा हम्म त हा ॿुधायो हा हल्लो आवाज़ु अचे थी ॿुधायो हा हा मां ऋषि सां पेई ॻाल्हायां हा हा टेलर जो नम्बर आहे

हम्म हम्म अच्छा अच्छा हा हा मूंखे लॻे थो सिबिजी वेई हूंदी वरी बि मां हिकु दफ़ो चेक करे न तव्हांखे वरी ॿुधायां थी हा न ॾिसी करे कंहिं हा हम्म ॾिसिणो पवंदो कि चेक आहे कि न घणो करे त थी वेई हूंदी उहो हा

हम्म हा हा

हम्म हम्म हा हम्म हा हा हम्म हम्म हम्म चैक करे रखंदसि न त तयार करे वठंदसि मां हा हम्म हम्म हम्म हम्म सभु कुझु सिबंदा आहियूं असां त मुंहिंजा त ॾाढा सुठा सुठा टेलर आहिनि पंहिंजा रखियल आहिनि कम वारा त हू ॾाढा सभु कुझु सिबंदा आहिनि तव्हांखे छा सिबाइणो आहे अच्छा हम्म हा वन पीस हा हा जेकी डिज़ाइन तव्हां खणी ईंदा सभु घणेई माण्हू त असां वटि ईंदा आहिनि या मोबाइल खणी ईंदा आहिनि कि ही डिज़ाइन ठाहिणी आहे त हूअ असां डिज़ाइन हुते ठाहे करे ऐं ठाहींदा आहिनि असांजा दर्जी वेठा आहिनि सुठा सुठा आहिनि दर्जी हम्म हम्म हम्म हा हा हम्म हा त ठीकु आहे तव्हांजी नाप वठी वठंदासीं तव्हांजी नाप हिकदमि बि बि वठंदी वठंदव दर्जी मुंहिंजो ऐं हुन खां पोइ तव्हांजे नाप सां ई ठहंदी ड्रेस सुठी ठहंदव हम्म हा प्लाज़ो आहिनि हा हम्म हम्म हा हम्म हा ॾिसो सभिनिनि जा ॾिसो रेट अलॻि अथव जेकी बि शयूं तव्हां ठाहिराईंदा उहो डिज़ाइन जे मथां निर्भर थो करे कि तव्हां मतलबु कहिड़ी डिज़ाइन खणो था घणी वधीक सुठी डिज़ाइन खणंदा त हुन हिसाब सां थोरा पैसा वधी वेंदा हा न हा पैसा लॻंदा हा भई अगरि तव्हां सिंपल खां सिंपल सिंपल खां सिंपल सूट सिबाईंदा जंहिं में अस्तर बि न हुजे त हू असां पन में सिबी वठंदा आहियूं हा न अस्तर अस्तर लॻी वेंदो त अस्तर तव्हां अगरि पंहिंजो ॾींदा त पोइ सत सौ रुपिया लॻी वेंदो हा न अगरि असां पंहिंजो अस्तर लॻाईंदासीं त हू अठ सौ ताईं ड्रेस ठहंदी आहे हा न तंहिं खां पोइ अगरि तव्हां पंहिंजो अगरि सुठे खां सुठी डिज़ाइन रखाइणु चाहियो था त थोरोसो पंजा एक्स्ट्रा लॻी थो वञे हुन में हा न उहो ॾिसंदासीं हा जेको असां ॾिसी करे ई ॿुधाए सघंदासीं कि मतलबु कहिड़ी डिज़ाइन आहे छा आहे हा न बाक़ी तव्हां अची करे असां वटि ॾिसी सघो था घणेई सुबियल ड्रेसूं असां वटि रखियूं आहिनि त हुन मां थोरो तव्हांखे आइडिया थींदी कि हा असांजो कमु कीअं आहे हा न हम्म हम्म हम्म हम्म हा हम्म हा तव्हां ड्रेसूं ठाहिराए था सघो वन पीस ठाहिराए था सघो या अॼुकल्ह त असां हुनखे रेडी वे रेडी टू वियर साड़ी बि ठाहे वठंदा आहियूं अॼुकल्ह साड़ू मां साड़ियूं खणी ईंदा आहियूं मायूं रेडी टू वेयर साड़ी हुनखे ठाहे छॾंडा आहियूं पाइण में बि दिक़त न हुनखे त तव्हां हू बि कराए सघो था घणेई शयूं आहिनि करण लाइ हम्म हम्म हा हा हम्म हा हा हा हा त ठही वेंदो बिल्कुलु हा हा असां सभु करी ॾींदा आहियूं जेको चवंदा उहो थी वेंदो हा अड़े हिकु दफ़ो तव्हां असां खां हिकु दफ़ो तव्हां यूनिफ़ॉम ठाहिराई आहे न पाराए ॾिसिजो तव्हांखे फ़िटिंग पाणेई समुझ में अची वेंदी असांजो कमु ई ॾाढो सुठो आहे हिकु दफ़ो ईंदा त बार बार ईंदा हा हा हम्म हा त घटि समुझ में ईंदव हा हा हम्म हम्म हम्म हा त इअं ई ॻाल्हि त सही आहे न हा सही आहे इहा ॻाल्हि बिल्कुलु हा ठीकु आहे अच्छा हम्म ठीकु आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म हा ठीकु आहे ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा ठीकु आहे ओके ओके ओके हरि ओम हरि ओम हम्म